साढ़े इद्धर हेल्थ केयर गी बढ़ावा देने गित्तै सारें शा जैदा जरूरत ऐ पैह्लें लोकें गी अवेयर करना लोकें गी जागरूक करना कि जेल्लै उ'नेंगी कोई निक्की मुट्टी बमारी लग्गे ते उ'नेंगी अस्पताल जाइयै दस्सना चाहिदा साढ़े इत्थूं दे लोक केह् करदे कि अपनी सेह्त उप्पर बिल्कुल बी ध्यान नेईं दिंदे कोई निक्की मुट्टी बमारी लग्गे ते बस इ'यां कोई ताहीं तोहाईं दी दोआई लेइयै खाई ओड़ी ते इत्थै गल्ल मकाई ओड़दे ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि उ'नेंगी बड़ी जैदा इ'यां बमारियां बनदियां जा दियां ते लोक इस चीजै गी सीरियस नेईं लै दे ते पैह्लें सारें शा जैदा जरूरी ऐ इत्थै डाक्टर औन ते लोकें गी आह्नियै अवेयर करना जागरूक चीज लेई कि जेल्लै उनेंगी कोई निक्का मुट्टा कसूर होऐ ते जाइयै अस्पताल दस्सन साढ़े इत्थै दे लोग अस्पताल जाने कशा कतरांदे न डरदे न